हँ हेलो हँ हँ एहिमे तऽ अहाँकेँ सभसँ पहिले जे छै सिखैके लेल जे छै से आबय पड़त एतय आउ एकेडमीमे आउ ई पाली घनश्यामपुरमे छै एतय अहाँकेँ आबि कऽ सीखय सीखय पड़त ओहिके लेल अहाँकेँ जे छै से आबि कऽ एतय पहिले ज्वाइन करियौ ताहिके बाद एकर किछु फी छियै आओर एकर किछु नियम कानूनसभ छै तऽ ओसभ फॉलो करबै तखने हैत एहिमे तऽ एहिमे तऽ नियम कानून उएह छै जे एकैससँ एकैस वर्षसँ नीचाँ हेबाक चाही एज अहाँकेँ अण्डर नाइन्टीनमे के साथ ही करबै कि फेर मतलब ह्म्म जे सीनियरमे करबै कोन वर्षके लेल करै छियै तऽ अण्डर नाइन्टीनके लेल अहाँकेँ अठारह वर्षसँ कम एज हेबाक चाही तऽ ओहिमे जे छै से अहाँके डेट ऑफ सर्टिफिकेट चाही डेट ऑफ बर्थके चाही कागजसभ ओहिके बाद जे छै से आधार कार्ड वगेरा सभ चाही कागज पत्तर एगो फॉर्म फॉर्म फिलअप करय पड़त ओकर किछु छै जे रसीद कटय लागत मनी पैसा लागत किछु तऽ बादमे अहाँके एडमिशन हैत जेनाहि एगो ऐज ए कोचिंगमे एडमिशन होइ छै आदमीके रेगुलर पढ़ाइ स्टार्ट करै छै टाइम टेबुल तेनाही हैत अहाँकेँ भोर साँझ जे छै से एकेडमीमे आबि कऽ जे छै से खेलाय पड़त आओर अहाँक रनिंग वगेरा सभ फिजिकली सभ करय पड़त आ तऽ ओहि सभके लेल जे छै से टाइम टेबुल अहाँके मैन्टेन करय पड़त तऽ आओर आओर आओर एहिमे किछु जानकारी लेबाक यए एहिमे अहाँके टाइमिंग इएह छै जे अहाँक मोर्निंगे अहाँक एक दिन आबि कऽ पहिलेसँ उपस्थित एतय हुअऽ पड़त फॉर्म सभ भरऽ पड़त ताहिके बाद एडमिशन लियौ ताहिके बाद जे छै से अहाँके ट्रायल हैत अहाँक ट्रायल हैत जे अहाँ बॉलिंग बढ़िआँ करै छी बोलिंगमे रुचि यए कि बैटिंगमे यए आ बनय लेल की चाहै छी खेल करै लेल चाहै छी कि बैट्समैन बनय लेल चाहै छी हँ तऽ बॉलिंगके लेल जे छै से अहाँके ओ ट्रायल हैत आओर अहाँके ट्रायलमे जे छै से देखल जायत जे बॉलिंगके की इस्थि अथी यए स्थिति यए विशेषज्ञसभ रहै छथिन तऽ ओहिमे जे छै से अहाँकेँ अथी हैत देखय चेक हैत जे कि मतलब बॉलिंगके स्पीड छै कि नहि छै ताहिके बाद अहाँकेँ प्रैक्टिस करबाओल जायत रेगुलर मॉर्निंगमे आओर अहाँके तीन टाइम चारि टाइम प्रैक्टिस करय पड़त आ ओहिके लेल जे छै से तीन चारि टाइम अहाँके प्रैक्टिस करबै रेगुलर प्रैक्टिस करबै ताहिके बाद जे छै से धीरे धीरे रिदमपर आबि जायत अहाँ आउ सीखै लेल कोशिश करू से तऽ एबै तखने ने पता चलत ठीक छै ओके